आं हॅलो तें आं फोवलेक तूं आतां फेरी लागलोली आसा हावेंन पोयल्लो तुका तूं खंयची आं आं बावलेशें सो आतां तुमी कितल्यांक बसलेली लायक कित्या तुमी आतां सोकाणी वोयता तुमी आतां हें सोगळें फिश बीन करून हाडटो तुमी सोकाळी येल्ली बसून आसली आं आं तें म्हाका विचारपा जाय आसलोले म्हाका आतां खाऱ्या घेवपाक जाय आसलोलो आनी थोडीशीं सुंगटां घेवपा जाय आसलीं तीं धाकटी शीं आसा पळय तीं किसमूर कोरपाक जाय आसली आतां आमच्या घरा फंक्शन येवपा आहा न्हू सो आमचे आतां रोस येवपा आसा घोरा तो कोणाचो आमच्या कजनाचो सो तेका लागून आमकां फ्रेशू जाय आतां आमी एक खाऱ्या आमी आबोंट तीख कोरतली आनी थोडेशें खाऱ्याचें आमी घालून आमी एक बरी पार्टी करपाक सोदता आनी ती किसमूर करपाचे म्हाका फ्रेश नुस्तें जाय सारकें लायक तें मातशें वास बी येता आनी तें बोरें आसना तें खाऱ्या म्हुणजे तें एक सुको सुकोयल्लें खारें बोरें आसपा जाय न्हू लायक तें फ्राय बी करतना बी बरें मारपाक जाय म्हाका

होय व्हडलें कितलें म्हणले पांयश्याचें पांच कोमी करपाक जायना इतली वाडयता कित्याक पांयश्या आठ दी गे बल्कान घेता जाल्यार आं चलता बट तूं आतां पांयश्याचेर कितले घालता बट चोड घाल पांच म्हळ्यार चड कमी जाले पांयश्याचे घालता एक हय आं चलता आनी येते सुंगटां मातशी पेक कर सुंगटां कितली दितली तूं ना म्हाका बारीक कसलें तरी जाय किसमूर कोरपाक जाय न्हू सो म्हाका बारीक कसलें तरी जाय आं बरें सो तें आतां म्हाका पेक कर तूं कित्याक तें आतां म्हाका व्हरपाक जाय सो आतां फ्रेश उरतलें न्हू ती म्हाका घरा वचून करपा बी जाय म्हणून आं आतां तूं म्हाका आं होतो पेक कर